असांजे महाराष्ट्र शहर में जाम सारा दर्ज़ा मौजूद आहिनि पर उन मां सभिनीनि खां जेको वधीक हलंदड़ु दर्ज़ो आहे उहो आहे खेती बारी पर हिन खां अलावा बि असांजे शहर में पुराणियूं सांस्क्रितियूं कला मौजूद आहिनि उहो आहे वारली वारली पेंटिंग जंहिंखे करण सां असांजियूं जेकियूं ज़ालूं आहिनि हो छो कंदियूं आहिनि वो उन करे कंदियूं आहिनि जॾहिं घर में ख़ुशीअ जो माहौल ऐ उन खां पोइ जीअं शादी मुरादी थिए थी ॿार बच्चो ॼमे थो उने करे हुन घर में मौजूद थिए उहो ख़ुशी हिन करे हुननि जे दीवारीनि ते उहो जाम सारियूं कला जेकियूं आहिनि ॾिज़ाइन ठाहींदियूं आइन